हैलो सर नमस्ते सर मैंने अमेजोन से एक कांच का सामान बुलवाया था ग्लास

डिलवरीज में फूट गए हैं सर उनको रिटर्न डाला तो वह बोला हम नहीं लेंगे आप बताओ मेरा पैसे तो लग गया अब मैं इनका क्या करूँ नहीं ऐसा नहीं होता कि हम करेंगे क्या इस चीज़ को फूटे को बताओ मेरा तो पैसा लग गया मैं यह रिटन या तो मेरे पैसे दो

फ़िर क्या होगा आप बताओ मुझे मेरे को रिटन दे दो मेरे पैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता मैं द पैकेजिंग में आपकी मिस्टेक है मेरी थोड़ी ना आपने मैंने ऑर्डर किया आपने भेजा अब फूट गया मैं करूंगा क्या इसका आप बताऐं अब रिटन डाल दिया तो उ ले नहीं रहे हैं कह रहे फूटे को हम ले जाकर हम क्या करेंगे आप बताओ मेरा क्या होगा सर क्षतिग्रस्त निकल गया तो उसमें मैं क्या करूँ बताओ अमेजन की गलती है अमेजन में अब कस्टमर तो उसको तो कोई भी चीज़ पैसा फंसाया है मतलब सुरक्षित चाहिए उसकी सुरक्षित अगर नहीं है सामान तो वह लेगा ही क्यों मुझे तो अपने धन वापसी चाहिए आप कुछ भी करो आप कस्टमर केयर में और बात करो एक बार